औ हेल' नों आंनाव कल खालामदोंमोनना औ औ मानोबा बुदोंमोन औ

औ औ औ सितआथ' गैला जोंनाव गैनाया ओमफाय जोंनि लोगोनिनो स्कुल खुलिनाय दङ बेवहाय कनथेक खालामबा मोननो हागौ बादि

औ फिसफोराथ' जोंनिजों एखेयानो बिसिना गासिबो फिसिलिथिफ्रा गासिबो मोजांमोनो मानि बेवहाय फिसफ्राबो खमआनो ओमफाय दिसिफ्लिनाबो मोजांआनो मानि फरायनाय फोरोंगिरिफोराबो मोजां मोजांआनो दङ बिसिनियावबो औ औ ओमफाय देग्लाय औ जों ओहो ओहो जोंनियाव मानि बेकेनसि गैला मानि फिलाफ जाबाय मानि मोनसे लिमिथ थायोथ' औ मानोना बारा जायोब्लाबो कनट्रल खालामनो हायाना औ देग्लाय बिदि औ

औ औ औ औ मोजां मोजां मोजां औ मोजांआनो जोंनि लोगोनिनो जाहैबाय नालाय स्कुला आंबो मिथिगौ मोजाङानो मानि बिसिनावबो मोजांआनो फिसिलिथिया फरायनाय थानाय जानाय औ गासिबो मानि वारदेनफोरानो मोजांंङै नायखायो मानि टायेम तु टायेम

थिन किल'मिटारसो जायो थिन किल'मिटार खाथिआनो खाथिया मानि अब्लाबो एसे माबायो मानि माबाया सोखावो आरो लामाया सोखावो औ औ लाजागोन औ औ लाजागोन मोजांआनो बिसिनाबो औ ओहो फ्रब्लेम गैया जेबो फ्रब्लेम गैया मानलि दिउसाबो खमानो एथग्राब थाङा जोंनिजों एखेआनो

अबा अबा खेथ्रआव बबेबा बबेबा खेसफ्राव हाय ऐथसे दिफारेनस जानो हागौ आरो औ औ बियो मानि स्कुलनि सायाव जाहैबाय नालाय अब्बा औ मानि जोंनाव जि औ औ औ औ औ थिगानो दङ होनबा नोङो जोंनि लोगोनियावनो एदमिसन खालामना होनो हागोन नोंथांनि गथ'खौ औ औ औ दे जागोन दे दे हामबायसै दे